ओहिमे नाना प्रकारक सुविधा अइ जे ओ पीसल मसाला जे पाउडर सेसभ मिला देलियै आ माँसमे लगा कऽ ओकरा चूल्हापर प्रेशर कूकरमे देलहुँ करछुसँ लारलहुँ चारलहुँ आ ओकर बादमे खेनाइ बनि गेल कोनो तरहक जे तरकारी छै माछ माँस आलू परोर कटहर जे ओसभ बनबैके लेल आब ओ सिलौट लोरहीवला पिसलाहा मसाला गेल आब पैकेटवला आयल रेडीमेडवला तैआर रहै छै ओ ओहिमे ढारलक हरदि मिरचाइ धन्निपात लहसून इत्यादिसभ मिला कऽ सभ तरहक तरकारी अपन जे लुरि बुद्धि छै तद्जन्य लोग चटपट बना कऽ कोनो सिलौट लोरहीके काज नहि आ फर्स्ट क्लास बरतनसभ ओ प्रेशर कूकरसभ रहल एमहर बटन ऑन केलहुँ हिनकर गैसके आ खेनाइ बनेलहुँ आधा घण्टा पौने घण्टामे खेनाइ रेडी आ पहिने आधा घण्टा चूल्हिए फुकैमे लगै छलै आगि एहि अङ्गना ओहि अङ्गना कतहुसँ लोग देखै छलै जे धुआँ होइ छै तऽ ओहिठामसँ आगि अनैत छलए लोक चिपड़ीपर आ आब से नहि छै आब तऽ दियासलाइके पाइ छै लोक दियासलाइ पौकेटेमे रखलक या अपन जे खेनाइ बनबैवला जगह रहलै होटलसभ रहलै तऽ ओहिमे के सारा सुविधा छै लाइटर रहलै ओकर बादमे सलाइ रहलै ओहिसँ अपन तुरन्त फुकलक लगेलक आ बस खेनाइ बनि कऽ रेडी इत्यादि जे किछु बनयबाक रहल से तुरन्त अपन तैआर एकसँ डेढ़ घण्टाके अन्दरमे काम तमाम